हॅं हेलो हेलो हॅं हॅं कहियौ ने हॅं

हॅं कहियौ ने कोन किताब लबै अच्छा ओ ढाइ सए दू सए तक मे मिल जेतै ढाइ सए दाम छै आओर अहाँके बीस परसेन्ट छूट मिल सकैया की कहलियै तऽ सभ दुकान के किए कि रेट तऽ एस एस सी जी डी ओ के अलग सभ रङ्ग के बुक रहै छै कम्पनी नऽ मेटर करै छै अच्छा तऽ ओएहे बीस परसेन्ट के छूट मिलत

कथी

पूरा सेट लेनाइ यऽ पूरा सेट छओ सए साढ़े छओ सए तक मे पड़ि जाइ छै एगो के दाम जेना हिन्दी इंग्लिश सभके भेल हिन्दी के भेल पचास साठि रुपआ रहै छै इंग्लिश के सत्तरि पछत्तरि टका रहै छै एनाही नहि किछु ओवर नहि रहै छै फिर सिक्स क्लास मे बारहगो किताब होइ छै फिर एगारहगो

पाँचगो अऽ सातगो तऽ सातगो के सभके सभ रङ्गक दाम होइ छै ओहन हिसाब सँ अहाँके देल जायत सेवेन्टी फाइव ओ पछत्तरि रुपआ आओर दोसर कम्पनी के हँ कम भय सकैया दूगो तीनगो से हमरा दखऽ पड़त जे फाइनल नहि छै ठीक छै ठीक छै राखै छियै अच्छा एक सेकेन्ड एक सेकेन्ड रुकि जाउ एस एस सी जी डी के तऽ बुक एक सेकेन्ड डॉक्टर आरती जैन के एगो मिलत आओर पी टी के

एक सेकेन्ड रुकू डॉक्टर आ अहाँ कहै छी डॉक्टर आरती जैन के एकर दाम भऽ जायत डेढ़ सए रुपआ हॅं नहि दू सए निनाबे दू सए निनाबे फाइनल आओर दस परसेन्ट एहि पर छूट छै ठीक छै ठीक छै